हॅं हॅं वएह सर्दी बोखार माथ दरद उरद होइया पेट दरद होइया गैस डाँर दुखाइया पीठ दुखाइया हाथ दुखाइ अछि इएह सब होइया मोन खराब रहैया एकदम एकदम मोन चंग रहैया बेचैन रहै अछि एहि सब सॅं आओर अथी जी सर आब छओ महिना सॅं साल भरि सॅं सब होइया हूँ हॅं सर्दी खाँसी कनी पेट दरद हाँ पेट उट मे दरद रहै तब ने आओर वएह सब होइया आओर की होयत आओर वएह माथा दरद रहैया माथ कनी उठि जाइए चलैत रहैया इएह सब होइत रहैया आओर की होयत इएय सब इएय सब होइया वएह कहियो कहियो बीच बीच मे भऽ जाइत रहैया दरद उरद माथ के कहियोकाल दरद उरद भऽ जाइया कहियोकाल दिन मे नहिये कहियो आर आर सर्दी खाँसी बोखर होई छै ने ई सब भऽ जाइया दरद उरद माथा दुखाय लागैया कनी जादा खांसी होअ लगैया बोखार उखार भऽ जाइया दबाई वएह खाइ छलियै हँ सर्दी खांसी के दबाई आर खाइ छियै खाइ छियै वएह गोटी आर खेलहुॅं दबाई आर खेलहुॅं दरद के खेलहुॅं गैस के दबाई आर पीलहुॅं वएह गैस के गोटी आर बीच बीच मे कहियौ जे भऽ जाइया जादा तऽ खाय लै छियै हरदम नहि खाइ छियै हॅं दबाई खाइ लै छियै तऽ कनी हल्का भऽ हॅं हल्का हॅं मतलब हल्का भऽ जाएत रहैया कनी हल्का हल्का भऽ जाइ छै ठीक भऽ जाइया फेर अपन हूँ ठीक भऽ जाइया फेरो बीच बीच मे फेर भेलै दस दिन मास दिन हॅं हँ हँ से नहि हॅं सएह हेतै उएह कहैया सबकोइ हूँ नहि आओर नहि कुच्छो होइए आओर वएह सब होइया चक्कर उक्कर आबि जाइया कखनोकालके हॅं कनिये स्थिर सॅं चलै उलै छियै तऽ कनी माथा मे दरद धुप मे जे चलि जाइ छियै ने से चक्कर उक्कर आबि जाइत रहैए